شادیوں کے موقع پر پانی کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے کیونکہ شادی میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں پینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جب کھانا بنتے ہیں تو برتن صاف کرنے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو شادی میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے ہم پانی کا انتظام اس طرح کرتے ہیں کہ جو میونسپل والے ہوتے ہیں ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور وہ پانی کا ٹینک بھیجتے ہیں اس حساب سے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک دو ٹینک منگا لیتے ہیں اور وہ ایک دو ٹینک سے سارا کام شادی کا ہو جاتا ہے اور پانی پینے کے لیے ہم فلٹر والے مشین سے جو فلٹر مشین لگا کے رکھتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے فلٹر والے پانی اور بوتل والے پانی منگواتے ہیں پینے کے لیے اس طرح ہم شادیوں میں پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں